जोंनि कक्रझारा सिंगांनिफ्राय जे सिगाङाव जेरैबायदिमोन दा बिराट सोलायनो मोनबाय आरो बिदिनो बुंनो थाङोबा जेनेबा एरै नै सि आइ टि आरो आरैजाय

बिदिनो पार्क पार्कफोर दङ गौरां पार्क आरो बैथिं फ्लाइअभार प्रजेक्ट आर्ट न'फ्राबो बेबायदि बिरात मोजां मोजां सिगाङाव जेरैबायदि माबामोन आरो बिदिसिम सिनारियानो गैयामोन दा बिरात सोलायनाय नुबाय आरो नोङो कक्राझार बै माबाफोरखौथ' नोङो मानसिफोरखौथ नोङो माबानो एकके गाननाय जोमनाय एरैबायदि चेन्ज जाजोबबाय आरो बर'खौथ' नोङो बर' होननानै सिनायला गाननायनि थाखायनो खालि लंपेन्ट खालि बिदिनो हाफ पेन्ट बेफोरबायदि गाननानै बेरायो आरो बे दसरायाव बिदि नङा खोमा एसे खम होमब्ला कक्राझाराव आलदासिन आरो